ہیلو السلام علیکم جی خیریت سے ہیں جی ہم پانچ ساتھی ہیں ہم پٹنہ سے پورنیہ گھومنے آنے چاہتے ہیں سیمانچل کی طرف

کیا میری بات پورنیہ ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے جی جی تو گھمانے کا کتنا خرچ لیتے ہیں آپ جی تین دن گھومنا ہے ہم لوگوں کو جی یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے کم کریے جی جیسے وہاں پہ کون کون سی جگہ ہے گھومنے کے لیے جی کیا میں تین دن میں پورا سیمانچل ایریا گھوم سکتا ہوں جی جیسے بتا دیتے مشہور سب جگہ وہاں پہ کچھ دیکھنے لائق جی جی جی جی جی جی جی جی تو ہوٹل ووٹل کھانا پینا کا خرچ اسی میں آ جائے گا نا جو آپ لے رہے ہیں جی ہم پانچ لوگ ہیں اور تین دن کے لیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے آپ کے حساب سے کتنا لگے گا کچھ کم کر کے بتا دیتے جی ہم کو تو پتا چلا تھا وہ بہت مشہور کمپنی ہے اچھا سروس ہے ان کا ریٹ بھی کم ہے جی جی جی تو اسی ہزار آپ کچھ زیادہ بتا رہے ہیں کچھ کم کر دیتے جی جی آپ بہتر سے بہتر جگہ گھمائیے گا جو دیکھنے کے لائق ہو یادگار پرانے زمانے کی جی ٹھیک ہے السّلام علیکم